हॅलो हय योगा बी करतां हांव

शिवराका म्हणजे शिंगळाका चड अशी भाजी भेणे तुगेले तुगेली चपाती तर तरेच्यो भाजी आसता न्ही त्यो खावपाच्यो डायट पळय सकळीं फुडें उठून सकाळी फुडें ती सकाळीं फुडें ती चपाती खली म्हण जायना सकाळीं फुडें उदक चड पिवपाक जाय सकालीं फुडें उठले बरोबर उदक पिवून घेवपाक जाय चड गरम म्हणाका पूण दमट अशें पिवपा जाय दोन ग्लास तरी उदक पिवपा जाय खावपाच चपाती खावपा जाता शेव खावपा जाता उपीट खावपा जाता दनपारच्या वेळार अशेंच शिवराक म्हणजे दाळ भात दाळ भात किदें भाजी कसली कसली कसली वाल वालाची हेजी तेजी सगळी भाजी खावपाक जातां यू यो यु योगा योगा यो योगा सकाळची वेळार सकाळच्या वेळार करतात योगा म्हणटा तें सकाळचेर मातशें सकाळचीं वॉकिंग करप ह्यो बरें वॉकिंगय करप बरें आनी सांचे सांचे वेळार वॉकिंगा वचप बरें पालक भाजी तुगे पालक भाजी सगळीं तितू आयेन बीन सगळें आसता दर दीस सगळें आसतात

आ बरें बरें